जी जी कौन सी जी जी जी मिल जाएँगी मिल जाएँगी सर और प्राइस बेचने के लिए नहीं वो तो रिटन होना है पुस्तक बाद में लाइबेरी कार्ड बनता है एक आवेदन आएगा उसमें जो भी जानकारी उसे फी कर देना नहीं लाइब्री जी जी एक फोटो भी ले आना साथ में